जाबाय आंनिया दैज्लांनि आबाद आरो मेसेंनि आबाद ओमफ्राय दा आं फंनैसो बुंनोसै आरो दा दैज्लां बोथोरनि आबादा जोंहा फार्स्तआव खोथिया फोनानै माबा जों दानसे बा दाननै खोथिया फोनानै जों दुब्लियाव आबादखौ मावो बा हालेवनानै बेनिफ्राय बै दैज्लांनि आबादा जोंनिया माइ आरो लेस्रा भिन्दि बेफोरखौबो मावजायो जोङो गासैखौबो जोंनिया दा बै माइनि आबादाव जुदि एम्फौ एन्ला जायोबा मा राहायै जों फोथांनांगोन बेफोरखौबो आं बुंनोसै दा माइया जुदि एम्फौ जायोबा बा माइया जुदि बोरैबाबा दैबानाफोर जायोबा बिनि माइया जुदि पात सेलखा हमनाय एम्फौ जानाय एबा जोङो दिनै मुलि बाहायाबा जोंहा राहायानो गैया

निम बिलाइखौ होबाबो जोंहा एम्फौनि राहाया खारग'यो ओंखायनो जोङो बेफोरखौ बाहायो आरो बांसिनानो सोरखारनि मुलिबो बाहायो आरो गावलिया मुलिबो बाहायो जों बै माइनि आबादाव ओमफ्राय आरो मेसेंनि आबादावबो दा बेसर कबि आलु बेफोरखौबो मावो नालाय लाइ लाफा दा आलुआव जुदि रग'मोबा जोङो मुलि बाहायाबा जाथारा सरखारनि मुलि बाहायाबा एबा आरो लाइ लाफायावबो जुदि जायोबा लाइ लाफायावबो जों मुलि बाहायनांगौ जायो ओमफ्राय बेफोर आबादखौ मावनानै जोङो न'खराव जोङो न'खरनि थाखाय जों बेफोर आबादखौ मावो आरो जोंहा जिहेथु साख्रि गैया मा गैया न'खराव बेफोरखौनो जोङो मावनानै जायाबा जोंहा राहा गैया ओमफ्राय जिहेथु जोंहा आलु दालि बा बेसरफोराबो जों न'खरावनो मावनानै जायाबा राहा गैया दिनै थाव लिटारसेफोरावनो जोंहा दुइस' गाहाम आरायस' गाहाम भरायनानै मावनांगौबा न'खराव जुदि मावनानै जोङो बेफोरखौ बा फारलासे फारलानै जों फेदेरना लायोब्ला जोंहा गांसेनि खरसा खारगयो थावनि दामा बेनिखायनो जों बेसर आबाद मावो आरो आलुआबो आलु आबादखौबो जोङो दिनै आलु केजिसेनि दामा थ्रिस फसिस थाखा जों जुदि न'खराव खस्थ' खालामनानै जुदि मावनानै जायोबा जोंहा बेफोर खरसा खारग'लाङो जिहेथु जोंहा एख' खरसनि बाहेरनिफ्राय फैया नालाय बेफोरखौनो जों न'खराव मावनानै जायो आरो बेनि थाखायनो जों मेसेङाव बे आबादखौ मावनाय जायो मेसेङाव